हलो हा मां वी एन सूपर बाज़ार मां थी ॻाल्हायां तव्हांखे छा सामान खपेव

हा

पंज चकियूं साबुण सां गॾु नंढी सौ ग्राम जी खोपरे जी शीशी फ्री अथव उहो ॾियांव विझी करे हा हा ठीकु आहे हा हा ऐं चांवर कहिड़ा खपनव बासमती खपनव टुकड़ाटू खपनव सूटी खपनव हा हा ठीकु आहे

हा

बिस्किट चयवि न तव्हां मूंखे क्रीम वारा बिस्किट बि ॾाढा सुठा आया अथव क्रीम वारा खपनव या

पतंजली वारे में बि खंड वारा बिस्किट आया अथव उहो खपनव छा

सञो सिङर ऐं आलू भुजिया सेव चयो हो घणो मोकिलियांव अच्छा ठीकु आहे टमाटो कैचप ते मैगी जो पैकेट फ्री अथव उहो मोकिलियांव

वॾे पैकेट मैगीअ ते अठनि जिते हिकु मैगी जो पैकेट फ्री अथव उहो बि मोकिलियांव आंटी हा टोटल तव्हां जा पेसा थियव यारहं हज़ार कुझु अथव मुंहिंजो माण्हूं ईंदव तव्हां जे घर में हे सॼी लिस्ट मां ठाहे मोकिलींदीमांव तव्हां हुन खे कैश पेसा ॾिजो हुते डिलेवरी फ्री अथव कलाकु ॿी में पहुची वेंदव तव्हां सामान पंहिंजो सभु ॾिसी करे खणजोसि पोइ तव्हां हुनखे पेसा ॾिजोसि हा तव्हांजी कहिड़ी ऐड्रेस अथव तव्हां उनखे बराबरि ॿुधायो मूंखे त पोइ मां डिलीवरी बॉय खे मोकिलियां थी कहिड़े नाले तां बिल ठाहियां अच्छा पंजाबी अनीता हा ऐड्रेस पूरी ॿुधायो फ्लैट नंबर ॿुधायो अच्छा ठीकु आहे महिरबानी आंटी हा